गेम जेह्ड़ी ऐ ता एह् ते बड़ी गै बैनिफिट ऐ लेकिन ज्यादातर एह् लोग ना सिटी दे लोग जेह्ड़े हैन तां ओह् ज्यादा बच्चें गी मतलब ओह् करदे खेलने आस्तै ज्यादा प्रोत्साहित करदे न लेकिन जेह्ड़़े साढ़े ग्रांऽ रूरल एरिए दे बच्चे होंदे उ'नेंगी इन्ना नॉलेज इन्ना पता नी होंदा कि गेम बी कोई चीज ऐ खेलने आह्ली उ'नें बेचारें गी तां ओह् घरा दा नी मुकदा कम्म बेचारे निक्के निक्के बच्चें गी कम्म बगैरा होंदा लाए दा उनें ना कोई पढ़ाई ढंगै दी ना कोई खेल कूद कक्ख पता ई नी ऐ कि कोई खेलने खेल बी ऐ गेमां बी होंदियां ओह्दे बी कोई फायदे होंदे नुक्सान हुंदे ते हून ते जेह्ड़ी सरकार आई दी ऐ हून असेंगी इन्ना ता ऐ कि चलो बच्चें गी मतलब जेह्ड़े ग्राएं दे बच्चे हैन ग्रामीण क्षेत्र दे उ'नेंगी बी खेलने आस्ते मौका लब्भदा ऐ ते हून बी इन्ने सारे प्रोग्राम होए न जेहदे च ग्राएं दे बच्चें बी मतलब कि सद्देआ उ'नें ग्राएं दे बच्चे बी खेलने आस्तै जाई सकदे उ'नेंगी मतलब कि सिर्फ और किश नी ऐ उ'नेंगी थोह्ड़ा नॉलेज दी कमी ऐ लोकें गी थोह्ड़ा पता घट्ट ऐ सिटी दे लोकें गी सारा किश पता होंदा लेकिन जेह्ड़े ग्राएं दे बच्चे हुंदे उ'नेंगी बड़ा ज्यादा इन्ना पता नी होंदा कि केह् करना जां केह् नी करना और ग्राएं दे लोक इ'यै सोचदे न कि साढ़ी जिंदगी इत्थै ई ऐ बस्स गोआ फार ई फंडने गी ते बस्स और कोई कम्मकाज नी ऐ अपने बच्चें गी ना थोह्ड़ा हौंसला नी दिंदे हैन ते ना उ'नेंगी थोह्ड़ी एह् स्पोर्ट करदे न ना कुछ ते लेकिन ग्राएं दे बच्चे ना सिटी दे बच्चें कौलां ज्यादा तेज हुंदे न और बड़ा'ई मतलब उ'नें उ'नेंगी खाली ना स्पोर्ट दी जरूरत ऐ बाकी उ'नेंगी कोई उन्दे पिच्छे कोई होवे ना ते ओह् ते फ्ही ओह् बड़ी दूर तोड़ी जाई सकदे हून ते सारी जिन्नी बी फैसिलिटी ऐ सारी बच्चें गी थ्होआ दी ऐ ते जिन्ने बी बच्चे हैन ग्रामीण क्षेत्र दे अज्ज ओह् बी मतलब खेल कूद च ओह् करा देन बैनिफिट इ'यै ऐ कि बच्चें गी बी बैनिफिट होंदा फिजिकल फिट बी रौहंदा बंदा गेम बगैरा खेलने कन्नै ते ज्यादातर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रें च लोकें गी बड़ा फायदा ऐ